جی سر میں آم والا بول رہا ہوں سر دیکھیے ایسا ہے کہ میرے پاس ابھی بارہ تیرہ لاکھ کا بغیچہ ہے تو اس میں ہر قسم کا ہے ہر طرح کا ہے بمبئی ہے

جیسے دیکھیے جیسا لیجیے گا ویسا ریٹ کا ہے جیسے گلاب خاص ہے بمبئی ہے مالدہ ہے بجو ہے آپ جس طرح کا لینا چاہیں گے اس طرح کا ملیں گے آپ کو ریٹ وہی مطلب اگر آپ مالدہ لیں گے تو وہی کلو کے حساب جیسے آپ تھوک میں لیں گے نا تو تھوک تھوک کے حساب سے وہی مطلب کلو کے حساب سے پچیس روپے آپ کو ملیں گے اور آپ کو بیچنا پڑے گا تیس روپے مالدہ کنٹل وہی مطلب جیسے لیجیے گا وہی حساب سے آپ کو مل جائیں گے کنٹل کے حساب سے تین ہزار چار ہزار ہاں ہیں بہت بہترین کوالٹی کا ہے مالدہ بھی ہے اور بھی ہے بمبئی بھی ہے بیجو آپ کو مطلب کم ریٹ میں مل جائے گا جیسے کہ مالدہ آپ کو پچیس ملیں گے تو بیجو وہی بیس جی جی ہے بمبئی بھی ہے اسٹاک میں بہت سارا ہے آپ کو مل جائیں گے اور بمبئی کا ریٹ وہی مطلب تیس پینتیس ابھی فی الحال چل رہا ہے اگر آپ لیں گے تھوک میں تو آپ کو کم ریٹ میں مل جائیں گے کیا بولے سر اچھا ہاں اس کا بھی وہی مطلب آپ کو ستائیس اٹھائیس پڑ جائیں گے جی جی سر کریے بالکل ضرور کیجیے جی جی ٹھیک ہے سر